جی كچھ مُنفرد پكوان ہیں جو ہمارے روز كے كھانے كا حصّہ ہیں جیسے كہ تاہیری دال گوشت قیمہ آلو چكن بریانی یہ سارے ایسے روز كے ہمارے كھانے كا حصّہ ہیں تو جیسے كہ بریانی میں ہمارے وہاں اسپیشل مسالہ یوز كیا جاتا ہے ایک ایم ڈی ایچ مسالہ آتا ہے وہ مسالہ یوز ہوتا ہے اور تاہیری میں ہمارے ہری دھنیا پتی یوز ہوتا ہے اسپیشل اور چكن میں ہمارا اسپیشل میٹ مسالہ یوز ہوتا ہے تو اِس طریقے سے ہمارے كھانے میں اسیپشل انگریڈینس یوز كیے جاتے ہیں اور جیسے كہ شملا مرچ بھی یوز كیا جاتا ہے ہمارے بریانیوں میں تو اِس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں آتے ہیں ہمارے کھانے كے